बिहारके स अथी संस्कृति खूब बढ़िआँ अइ महज अइमे जे आदमी सब जे सब प्रकारके भऽ गेलाह जे कते बाजऽ नहि अबैत छनि कतेक कपड़ा पिन्हय छै से एकटा लूँगी पहिरय छथि जीन्स पहिरय छथि आओर अइमे पहिरक चाही धोती मैथिली शुद्ध भाषा होइके चाही से आदमी सब नहि करय छथिन ई सब बढ़िआँ बात नहि छै तकर बाद आदमीके चालि चलनमे भी अच्छा ढङ्गसँ रहयके चाही अचार विचार रहयके चाही ई सब संस्कृतिके व्यवहारिक चीज अछि तकर बाद तकर बाद ई अइ जे केना सबमे हिल मिल कऽ रहऽ केना सबमे विचार विमर्श रखब ई सब जरूरी अछि भोज भात जे अइ सब ई कोन ढङ्गसँ केना बैठी केना भोजन करी इहो आदमीके बहुत कमी यऽ अइ सबमे विचार होइके चाही ई सब विचार करऽके चीज छै एहन शुद्ध भाषा जे छै से आदमीके लेल अनिवार्य छै तकर बाद ई अइ जे आदमीमे सब मिलत रहयके चाही ककरा लग केना बैठब केना बाजब अइपर मे आदमीके ढङ्गपर रहयके चाही